मेरे आस्तै अगर दिक्खेआ जाये ते जेह्ड़ा मनोरंजन ऐ टेक्नोलॉजी दी बजह कन्नै कि'यां चेंज होया में थोआनू सनाना पैह्ले पैह्ले केह् होंदा रेहा की जेह्ड़े लोग हे ओह् कियां मनोरंजन करदे रेह् अपना सारें लोकें कम्म करना ठीक ऐ कम्म परा आना अपने आप बीतियां सनानियां बैठियै रुट्टी खानै दे बाद शामीं गप्पां लानियां एह् मनोरंजन करदे हे अस निक्के होंदे रेह् अपनी दादियां नानियां उंदे घरो क्हानियां सुनदे रेह् साढ़े दादे परदादे सानूं क्हानियां सनांदे रेह् की भई एह् होंदा हा ते अपनी क्हानियां सनानियां उनें मनोरंजन करना ठीक ऐ अपने गल्ल करांऽ थोआढ़े कन्नै उदूं डैक होंदे रेह् डैक पर अस मनोरंजन करदे रेह् पर अज जे दिक्खेआ जाये अज दी डेट च दिक्खेआ जाये ते हर इक इन्सान जेह्ड़ा ऐ ओह् टेक्नोलॉजी दी बजह कन्नै बिगड़ी दा हर इक बइंसान कोल अपने अपना फोन ऐ मोबैल ऐ ओह् ओह्दे पर गै उदे फोना दे बिच बड़ी दा फोन अपना मनोरंजन आपू करदा उस्सी लोकें दी जरूरत ऐ गै निं ऐ पैह्ले लोकें जरूरत होंदी रेही मनोरंजन वास्तै लोक चाहिदे होंदे रेह् पर अज इक इन्सान ने इक मनोरंजन करना ते उस्सी केह् चाहिदा भाई फोन फोन देओ मनोरंजन होना उन्न लग्ग लग्ग ओह् फिल्मां दिक्खदे वीडियोआं दिक्खदे मनोरंजन करदे ठीक ऐ पर पैह्ले पैह्ले समा अज जेह्ड़ा ऐ इन्सान इन्सान कोलो दूर होई दा टेक्नोलॉजी दी बजह् कन्नै और बड़े सारे लोक अज दी डेट च फिल्म दिक्खदे वीडियो दिक्खदे ठीक ऐ गाने सुनदे पर पैह्ले दे टैम च केह् होंदा रेहा लोग इक दो बंदे कोल होंदा रेहा मोबैल ते ओह् इक दो बंदे कोलो गै सारे सुनदे रेह् जां रेडियो होंदा रेहा शामीं लोकैं बैठना रेडियो पर गल्ल करनी ठीक ऐ मतलब रेडियो पर गल्ल सुननियां खबारां सुननियां खबरां सुननियां ठीक ऐ और गल्ल करां थोआढ़े कन्नै अपना एह् मनोरंजन करदे रेह्